सारें शा पैह्लें मिगी जेह्का क्वश्चन पुच्छेआ गेदा ऐ अ'ऊं ओह्दा जिक्र करना चाह्न्नीं मिगी पुच्छेआ गेदा ऐ कि अस डोगरी गी कि'यां होर जैदा कोला जैदा फैलाई सकने ते कि'यां होर जैदा होर जैदा लोकें गी इस डोगरी च आह्नी सकने इस अपनी भाशा कन्नै जोड़ी सकने दिक्खो अस लोक डोगरे उधमपुर रामनगर दे जित्थै कि बोल्ली गै डोगरी जंदी ऐ बहुत सारे बजुर्ग न जेह्के उ'नें गी डोगरी दे बगैरा कोई भाशा नेई औंदी ऐ उं'दे आस्तै डोगरी दे बगैरा गल्ल करने आस्तै कोई साधन नेईं ऐ ते जेह्की डोगरी भाशा एह् बहुत ई जैदा सरल ऐ ते ओह् इन्नी सरल ऐ कि इन्सान इसी बहुत जल्दी सिक्खी सकदा ऐ ते बोल्ली बी सकदा ते बहुत लोक न बहुत लोक न ऐसे बी जेह्के बार बार जि'नें ई डोगरी अजें बोलना निं औंदी ऐ लेकिन ओह् बड़े अराम कन्नै इसी डोगरी गी समझी सकदे ते बहुत ई जैदा सरल भाशा कोई दखल्ली निं होंदी ऐ इसी बोलने च ते एह्दे च असें डिग्रियां रक्खियां दसमीं तक्कर बी डोगरी रक्खी केईं बारी बाह्रमीं च बी डोगरी ऐ ते पं'दरमीं च एह्दी डिग्री बी ऐ डोगरी रक्खी सकने ऐम्म ए करी सकने नैट्ट कड्ढी सकने बड़े हारे पेपर बी हैन डोगरी च जेह्दे कारण अस अपनी डोगरी गी फैलाई सकने ते बहुत सारे डोगरी गाने बी हैन जेह्के प्हाड़ी लोकें ई ते असें लोकें ई बहुत ही जैदा खुश करदे ते बहुत ही जैदा मजा औंदा उ'नें गानें गी असें ई ते डोगरी जेह्ड़ी ऐ ओह् साढ़ी बहुत अच्छी भाशा असें ई अपनी भाशा पर गौह् होना चाहिदा क्योंकि एह् बहुत अच्छी भाशा ते कदें बी अपनी भाशा बोलने आस्तै कदें बी शर्माना नेईं चाहिदा क्योंकि साढ़ी जेह्की भाशा एह् बहुत ई जैदा अच्छी ऐ साढ़े बजुर्ग जेह्के न ओह् इ'यै बोलदे आए ते म्हेशां उ'नें इ'यै बोलदी रौह्नी ऐ ते असें बी म्हेशां डोगरी ई गै पर्मोट करदे जाना रौह्ना अग्गें तक्कर ई असें फैलांदे रौह्ना डोगरी गी जिन्नी होई सकग अस डोगरी गी उन्ना फैलागे बहुत जैदा फैलागे क्योंकि डोगरी जेह्की ऐ बहुत ई जैदा सरल भाशा ते जिसी कोई इंग्लिश च अस बोलने कोई भाशा जिसी कोई द'ऊं लाइनें च बोल्लेआ जंदा च'ऊं लाइनें च बोल्लेआ जंदा उ'ऐ डोगरी च अस इक द'ऊं अक्खरें नै खत्म करी सकने ते बहुत असान ऐ डोगरी बोलना ते कताबां बी बहुत जैदा लग्गी दियां डोगरी च ते जेह्दे कारण अस होर जैदा डोगरी दा ज्ञान किट्ठा करी सकने ते कन्नै लिखने च बी कोई दखल्ली नेईं ऐ डोगरी बहुत जैदा असान डोगरी होंदी ते कताबां चली दियां अलग अलग प्रकार दियां ते अलग अलग प्रकार दियां कताबां चली दियां जि'नें गी लोक बच्चे पढ़दे ते बहुत जैदा डोगरी दा ज्ञान पांदे ते एह् डोगरी जेह्की साढ़ी भाशा इ'नें सारें डोगरें च सारे सारे जिन्ने बी डोगरे न उं'दे च इक एकता आंह्दी डोगरी भाशा सारें लोकें इक डोगरी भाशा जेह्की ऐ ओह् बोलनी चाहिदी इस्तेमाल करनी चाहिदी अपने रोज जेह्के कम्म करदे लोक उ'नें इस्तेमाल करनी चाहिदी साढ़े ग्रां बाकी दे ग्रां किश एरिये च ते म्हेशां डोगरी गै चलदी आवै दी ते अजें बी डोगरी गै चलदी ते चलदी बी डोगरी गै रौह्ग ते अ'ऊं बहुत जैदा खुश ऐं इस डोगरी भाशा शा ते बहुत ई जैदा मिट्ठे शब्द न डोगरी च इन्ने मधुर मधुर शब्द न कि जेह्के इन्सान दा मन ई मोही लैंदे बहुत जैदा अच्छे अच्छे शब्द न डोगरी च ते अ'ऊं अपनी भाशा पर बहुत जैदा गौह् करनी डोगरी भाशा पर ते